नमस्ते मैम मैम हमें योग के बारे में जानकारी चाहिए थी बता दीजिए आप हाँ

जी मैम और यह कब करें कि हमें ज़्यादातर नींद नहीं लगती तो इसमें से कौन सा योग करें जिसमें हमें नींद लगे नींद आए अच्छे से जी

जी मैम अच्छा करिए कौन सा योग करें जिससे हमारे शरीर में लचीलापन आए और हम अपना कार्य आसानी से कर सकें और अपने हाथ पैर को आसानी से हिलाए सकें किसी कार्य को करने के लिए

और ये कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसे किसी भी हाथ या पैर में कोई परेशानी है या दिक़्क़त है तो उसके लिए कौन सा आसन अच्छा रहेगा जिससे हम करे उस व्यायाम को और अच्छा अपने शरीर में फुर्तीलापन और लचीलापन ला सकें अच्छा जी मैम और कोई लाभ हो योग से तो बता दीजिए

एक मिनट जी मैम वही कह रहे हैं कि करेंगे जैसे कभी कभी मन आशान्त हो जाता है तो मन शांति नहीं मिलती कहीं तो योग करने से तो शांति मिलती है तो ऐसा कौन सा योग करें जिसमें हमें हम हमारे मन को शांति मिले ठीक है नमस्ते मैम